अज्ज तुसें सारें गी अ'ऊं सनाना चाह्न्नी आं केह्ड़े केह्ड़े पंज नंबर न जेह्ड़े दस शा बाद और लक्ख दे बिच औंदे पैहला नंबर ऐ त्रीह् ते भी ऐ सौ फ्ही ऐ ज्हार फ्ही ऐ दस हजार ते ओह्दे बाद आई जंदा लक्ख मेरी गल्ल सुनने लेई थुआढ़े सारेआं दा धन्न्वाद